हैल्लो

हांजी तुसें हांजी मैं मैटाडोर यूनियन दा लीडर बोल्ला ना केह् गल्ल होई नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल नि ऐ में ते चलो लीडर आं मेरे अग्गे जेह्ड़े मैटाडोर आह्ले न ऐसा ते नि कर सकदे हैन

नेईं ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ अस दिखदे रौह्ने होन्ने चैकिंग होंदी रौह्नदी कोई ओह् मतलब बध्द सोआरियां ब्हाले ते उसी चलान चलून करदे रौह्ने होन्ने अस दिक्खने होन्ने चलो कोई नि अस दिखगे होर होर कोई प्राब्लम ऐ तुस सनाओजे तुसें कोई मतलब कोई परेशानी आंदी आंदे जंदे कोई अच्छ अच्छा नेईं नेईं इयां ते कराए दी गल्ल कराया ते चलो फिक्स होंदा जेह्ड़ा जि'यां स्टूडैंट दा पंज रपे ते जेह्ड़े बड्डी सोआरी ओह दस रपे गै होंदा बद्ध कि'यां लेई सकदे न पन्दरां रपे एह् केह्ड़ी गल्ल होई पन्दरां ते नि में नि मनदा चलो कोई ऐसी वैसी कोई गल्ल होऐ ते कोई नि अग्गै तुस कोई ड्रैवर गी आक्खो जां कोई अग्गै जेह्ड़ा जि'यां में मैटाडोर यूनियन दा प्रेसिडैंट आं रियासी तुसें आइयै मतलब मि उत्थै गै काम्प्लैक्स कोल बैठे दा होना तुस करी सकदे कम्प्लेन आइयै मिकी एह्दे आस्तै तुस एह्दे आस्तै इक टोल फ्री नंबर रक्खेदा छयानुवैं दो सौ बीह् अग्गे मिकी दस्सो हा हांजी हांजी कोई गल्ल नि अस साढ़ा पूरा ध्यान होंदा साढ़ा बच्चें आस्तै बी पूरा ध्यान ऐ सोआरियें आस्तै बी पूरा ध्यान ऐ सारें आस्तै साढ़ा ध्यान होंदा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ